जि'यां कि तुसें गी बी पता ऐ के डोगरी जेह्ड़ी ऐ डोगरी डोगरें दी आन बान शान ते जम्मू दी कन्नै ते डोगरी लैंग्वेज जेह्ड़ी ही पैह्लें बेल्ले दे राजे हे महाराजे हे जित्त दे टाइम जेह्ड़ी ही बोल्ली जंदी ही उं'दे च जेह्ड़ा हा लिखत पढ़त जेह्ड़ी होंदी ही ओह्बी डोगरी च गै होंदी ही ते मेरे ग्रां च जेह्ड़ा हा ज्यादातर लोक जेह्ड़े मतलब हां डोगरी गै बोलनी उ'नें ते डोगरी जेह्ड़ी ही इक कामन लैग्वेजं ही साढ़ी उस टैम अगर अस थोह्ड़ा पिच्छे दी हिस्ट्री दिखचै जे अस डोगरी दी डोगरी जेह्ड़ी कामन लैग्वेज़ ही बट टाइम दी बजह् कन्नै टाइम दे चेंज होने दी बजह कन्नै जेह्ड़ा लोक केह् होआ कि लोक जेह्ड़ा थोह्ड़ा डाइबर्ट होना शरु होई गे और लैग्वेज उप्पर जि'यां के ओह् ज्यादा इंपॅार्टेस देन लगी पे जि'यां कि इंगलिश होई जां हिन्दी लैग्वेज बी जेह्ड़ी ही ओह् ज्यादा इंपॅर्टेस देने लगी पे जिसले ते डोगरी जैह्ड़ी ही ओह् डाउनफॅाल च जेह्ड़ा ऐ डाउनफॅाल च आई गेई इस टाइम च जेह्ड़ी डोगरी जेह्ड़ी ऐ बड़ी ज्यादा गै में आक्खी साकनां के बड़ी ज्यादा गै जेह्ड़ा डाउनफॅाल च है ते जि'यां अगर अस गल्ल करचै हुन डोगरी दी ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ अजकल ते एह् होई गेदा कि मते सारे लोक जेह्ड़े हैन ओह् अपने आप गी डोगरा ते आखदे ओह् पर डोगरी बोलने च बड़ी ज्यादा शर्म करदे न के डोगरी च शर्म करदे बोलने आस्तै कि डोगरी लैग्वेज कि'यां बोल्लां खबरै केह् आक्खां ते ओह् ज्यादातर अजकल इंंगलिश जां फिर हिन्दी लैंग्वेज दा जूय करदे इबन जम्मू च बी तुसें बड़े सारे हिन्दू दे होने जेह्ड़े डोगरी लौंग्वेज गी बड़ा घट्ट प्रैफर करदे ते ओह् के करदे कि ज्यादा जेह्की ए प्रेफरेंस जेह्ड़ी दिंदे ओह् हिन्दी लैंग्वेज गी ते एह कुतै नां कुतै साढ़ी जेह्ड़ी ऐ अपने लोकें दियां जेह्डियां गलतियां न कि जेह्ड़े अस दूई लैंग्वेज गी इन्ना ज्यादा अडाॅपट करी लैन्ने आं अस आखने आं के बस इ'यै साढ़ी लैंग्वेज सारा किश साढ़ा इ'यै ऐ में इस गल्ला एग्री आं के भाई दूइयां लैंग्वेज जि'यां इंगलिश जरूरी ऐ सिक्खना के ग्लोबल लेबल उप्पर किश बी करना ते तुसें उत्थै थोह्ना ओह् इंगलिश गै तुसें मिलनी उत्थै हिन्दी इंपाॅर्टेट ऐ में आखना पर जेह्ड़े अस डोगरे आं साढ़ी ऐ ड्यूटी ऐ कि असें के करना ऐ के अपनी डोगरी लैंग्वेज जेह्ड़ी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ असें इसी बचाइयै रक्खना ऐ के तांकि साढ़ी जेह्ड़ी पंछान ऐ साढ़ी जेह्ड़ी अस आक्खी सकने आं कि डोगरा कल्चर ऐ असें एह् बचाइयै रक्खना तां के औने आह्ले टाइम उप्पर बच्चे गी एह् नी पढ़ाचै कि साढ़ी बी इक डोगरी लैंग्वेज ही जेह्ड़ी अस बोलदे हे ते बच्चे बिल्कुल गै भुल्ली जाह्न साढ़े बच्चे ते असें सारे गी एह् करना चाहिदा लोकें गी मेरा ते एह् सुझाऽ ऐ कि गवर्नमेंट ने केह् करना चाहिदा के डोगरी कंपलसरी करनी चाहिदी ऐ जिदी बजह् कन्नै के साढ़े बच्चे अवेयर होन डोगरी दे बारे च किश जानन डोगरी दे बारे च जानो जि'यां के किश चुक्कियै दिक्खी लेऔ महाराजा हरी सिंह दे टाइम दी दिक्खी लेओ जां तुस पैह्ले दिक्खी लैओ तां सारा कम्म पढ़ाई लिखाई सारा किश जैह्डा हा ओह् डोगरी च होंदा हा बट टाइम दी बड़ी खतरनाक जेह्ड़ी अस आक्खी सकने आं असें गी मार लग्गी ओह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ा अस अपनी जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज कोला जेह्ड़ा लोक बड़ा घट्ट कोला बोलना स्टार्ट कीता ते अपने आप च शर्म मसूस कीती ते में एह् आख्नना चाहन्नां जिन्ने डोगरे न कि बंद करो शर्म करना ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ साढ़ी् मातर भाशा एह्दे उप्पर जेह्ड़े तुसें कम्म करना असेै इक जुट्ट होइयै डोगरी गी बचाना जेह्ड़ी साढ़ी मातर भाशा ऐ ते डोगरें दी शान जेह्ड़ी ऐ ओह् होर उच्ची करनी